जों बिबार गायो बिबारजों न'खौ साजायो लोगोसे जोंनि न'खरखौ जोङो बिबार बागानजोंनो साजायनानै समायना खालामो जोंनियावहाय बिबारा बायदि बायदि गाबनि दङ जोङो बिबारखौ गुबुननिफ्राय बायनानै लाबोयो बाजारनिफ्राइ बायनानै लाबोयो बेफोरखौनो जों न'खराव दाब नङाब्ला हायावबो गायो लोगोसे बे बिबारनि बेगर जाब्ला बेफोर बेगरखौ जोङो फोयो फोनानै बेखौनो फुलि खालामो फुलि खालामनानै आरो बेखौनो गायफिनो लोगोसे माखासे दालाय गायजाग्रा फुलिखौ जोङो दालायैनो गायो आरो लोगोसे जोङो बिबारजोंनो साजायजोबो लोगोसे आरो जोङो न'आवहाय मैगं थाइगं खेथि खालामो जोंनियाव लाइ लाफा लाउ खुमब्रा गरसि बायदि बायदि दङ जों बे खेथि खालामनाय मैगं थाइगंखौ जोङो बाजाराव फानो बजाराव फान्नानै जोङो रां मोनो आरो लोगोसे बे रांजोंनो जों माखासे मैगंनि बेगरखौ बायनानै लाबोफिनो आरो लोगोसे जों बेखौनो बागान बानायफिनो जोङो जोंनि बे मैगंआ बायनाय हासारजों नङा जोंनिया न'निनो बानायनाय मोसौनि हासारजोंसो खेथिखौ खालामनाय जायो आरो जों बिबार बागानावबो बेबायदिनो मोसौनि हासारजोंनो बिबारखौ साजायो जोङो गुबुन गुबुन बायनायनि हासार होनाय जाया आरो लोगोसे जोङो बे बिबारफोरखौ गुबुन बावनाय फिन्नाय माखासे साजायनायाव जों बाहायनाय जायो